बिहारमे मुण्डनके सिस्टम छै कए घरमे जगमुरन होइ छै कए घरमे बिना जगमुरनके होइ छै तऽ जगमुरन जे होइ छै ओइमे अहाँके खस्सी बलि पड़ै छै अहाँके डी जे बजै छै लाउडस्पीकर बजै छै गीतनाद होइ छै ब्राह्मण कुमारि होइ छै ब्राह्मण कुमारिमे चङ्गेरामे लड्डू जाइ छै लड्डूके भोग लगाकऽ ओ लड्डू परसल जाइ छै खस्सी बलि पड़ै छै तऽ भोग लगबै छै ओ सौँसे नौतल जाइ छै ओ रान्हल जाइ छै सबके प्रसादी रूपमे भोजन कराओल जाइ छै एते एते केमने झोर भात निपटा कऽ ई कए कऽ मुरन होइ छै सौँसे गाँव घुमल गीत नाद गाबि कऽ खीर बनै छै बु पूरी बनै छै बुनिआ बनै छै ओ नौआइन हकार दै छै ओ सौँसे परसल जाइ छै मुरन एना कए कऽ होइ छै एकरबादमे उपनयन लग आउ उपनयन जे होइ छै तऽ पन्द्रह दिन दस दिन आठ दिन पहिने बँसकट्टीके दिन तकाओल जाइ छै बाँस कटायल जाइ छै हमरा सब दिसन आब मामाके ओइठमनसँ पाँच पल्ला धोती अबै छै पाँच गो गमछा अबै छै पाँच गो टेङ्गारी अबै छै ओइ लए कऽ बँसकट्टी होइलए जाइ छै एगारह गो पन्द्रह गो पाँच गो बाँस काटिकऽ अबै छै साथ हाथ एक बरुआपर मे जगह नापिकऽ बँसकट्टीके बाँस कटाकऽ मरबा बनाओल जाइ छै ओइपर मे उपनयन होइ छै एगो बरुआ यऽ दूगो यऽ जे यऽ ओइपर मे उपनयन होइ छै उपनयन कयलाके बादमे फेर भोजन होइ छै डी जे बजायल जाइ छै डी जे बजाकऽ ओ चीजके भरि गाम घुमल जाइ छै फेर ओइमे कुमरम दिना खीर पूरी बुनिआँके प्रसादी बाँटल जाइ छै सब लिअ देवता आगु केओ पाँच चङ्गेरा दै छै केओ सबा चङ्गेरा दै छै केओ एक चङ्गेरा दै छै अगबे घीके लड्डू बनै छै ओ देल जाइ छै हमरासब दिसन उपनयनमे खस्सी नहि पड़ै छै ई लिअ एकरबादमे बिआहवला बात बिआह जे होइ छै तऽ मन्दिरमे जाकऽ कम लोक करै यऽ घरपर मे बेसी लोक करै यऽ घरपर मे दिन तकायल जाइ छै पण्डिजीसँ शगुन चढ़ै छै शगुनमे जते आन चीज नहि जाइ छलै पहिने तैसँ बेसी जाइ छै आब आब शगुन करा कऽ सात दिन आठ दिन दू दिन एक दिन पहिने शगुन चढ़ै छै शगुनमे लड़काके धोती कुरता गञ्जी गमछा पाग पहिरा कऽ सब बुजुर्ग जे एगारह गो रहै छथिन पन्द्रह गो रहै छथिन पचीस गो रहै छथिन हुनका गोर लागिकऽ गोरलगाइ लै छै ओइदिनसँ चारि दिन पाँच दिन बर अपना घरपर मे रहै छै ओकरबादमे हमरा अइठाम अयला पचास गो पचीस गो एक सए बरियाती आयल बरियातीके खानपीन खुवाओल गेल खानपीन खुवेलाके बादमे भरि राति सब आदमी जागिकऽ वेदी गारल गेल ओकरबाद वेदी गारऽ लगै छै बिआह भेल भरि राति गीतनाद भेल सोहर समदाउन जतेक जे रहल प्रात भेने भेल लेकिन बिआह दिना बिआहके गीत भेल गाबिकऽ हुनकर बिआह होइ छनि चारि दिन रहल चारि दिनका बाद जहिना अइदिना बिआह होइ छै तै दिना फेर चारि दिनका बाद बिआह होइ छै ई बिआह मैथिलमे हमरा सबके होइए आओर कतौ ई बिआह नहि होइए चारि दिनका बादमे आबिकऽ बिआह करा कऽ फेर प्रात भेने हुनका दुरागमन कयल जाइ छनि गौना जिनका कहै छियै ओ कए कऽ अपना घरपर मे जाइ छथिन चारि दिनका बाद हमसब निश्चिन्त होइ छी ओसब अपना घर